हैलो हां में ना रुट्टी बनाना मी रुट्टी बनाना बड़ा पसंद ऐ की के रुट्टी इक घ घर बिच्च ना सारें पसंद होंदी जेह्ड़ा रुट्टी बनांदा अच्छी ओह् सोचदे के हां एह् ते लेडी ते बड़ी अच्छी ऐ ते मिगी ते राजमांह् चावल बनाना बड़े पसंद न साग ढोडा राजमांह् चावल प पनीर पालक पनीर कोप्ते एह् दोनों चीजां मी बड़ियां पसंद न एह् ना में सारा अपनी मम्मी कोलूं सिक्खे दा की के जेल्लै ग्रां बिच्च अस रौह्न्ने आं ते साढ़ी मम्मी गी आदत होंदी मम्मियें गी आदत होंदी कि कुड़ी गी परफैक्ट करना कि अगले घर जाना ऐ अच्छी अच्छी रुट्टी बनाग एह्दी तारीफ होग ओह्दे कन्नै मां दी बी तारीफ होंदी ऐ ते जेल्लै इ'यो चीजां बनाना सारें गी पसंद होंदियां न मी ते कोप्ते बनाना बी बड़े अच्छे लगदे कड़ाह् बनाना बड़ा अच्छा लगदा मी कढ़ी बनाना बड़ी अच्छी लगदी खीर आटे दा कड़ाह् बी मी बड़ा टेस्टी बनान्नी होन्नीं राजमांह् चावल ते मेरे हत्थे दे सभरें सारें गी बड़े पसंद न कि में मी इक ते अम्बल बी बड़ा शैल लगदा राजमांह् चावल जेल्लै बनान्नी ना ओह्दे च थोह्ड़ा में ल्हस्सन शस्सन ते सारे गै पांदे पर में होर बी मसाले थोह्ड़े ऐड करनी होन्नीं ओह्दे च ओह्दे कन्नै में ओह्दी चटनी बड़ी सोआद बनान्नीं ओह्दी अनारदाने दी चटनी बिच्च पूतना शूतना पाइयै तिम्बरू पाइयै ओह्दी चटनी होर बड़ी सोआद बनदी अम्बल ते में इन्ना टेस्ट बनदा ना जित्थै बी जाओ ना सारे आखदे नेईं नेईं तूं गै बनाऽ रुट्टी तेरी रुट्टी ते बड़ी गै टेस्ट ऐ मी सारे पसंद करदे में अपनी ननान दे घर जावां मेरी ननान दियां नुहां बी आखदियां नेईं तुस गै बनाओ मामी जी रुट्टी की जे बड़ी पसंद ऐ उ'नें गी मेरे हत्थ दी रुट्टी मी कढ़ी चावल बी बड़े शैल लगदे कड़ी चावल में बड़े अच्छे बनान्नीं कढ़ी चावल दा केह् ऐ कढ़ी चावल च अपने मसाले ऐड करने होंदे ऐ थोह्ड़े जेह् मेथरे पाने बिच्च तेल भखाया मेथरे पाओ बिच्च कड़ी चावल च केह् कढ़ी पत्ता पाई लैओ बिच्च थोह्ड़े ओह्दे च जेल्लै आखदे निं पकौड़े साफ्ट होने चाहिदे साफ्ट करने आस्तै केह् करना इक चम्मच देहीं दा पाई लैना ओह्दे च जेह्ड़ी होंदी ऐ ओह् बेसन ते उस्सी थोड़ा फैंटियैउस्सी पंदरां बीह् मैंट रक्खी ओड़ो ते बड़ा शैल बनी जंदा इन्ना सोआद बनदा ना सारे आखदे मी ते इ'यां कुसै रिश्तेदार दे घर बी जावां ते उ'ऐ आखदे कि बड़ा सोआद ऐ एह् बड़ी गै शैल रुट्टी बनांदी ऐ सस्स सौह्रा ते बड़ी के सिबत करदे की के मम्मी पापा ने पढ़ाइयै भेजे दा ऐ उ'नें आखेआ दा जे अगले घर जाना ते अच्छी अच्छी चीजां बनानियां ते कु'त्थूं चलदा बंदे दा सिस्टम जेह्ड़ी जन लेडी शैल रुट्टी बनावै शैल प्यार कन्नै क पवित्र होई जंदी ऐ होर केह् इ'यो होंदा ऐ ना में अपनी भैन दे घर जन्नीं नी ओह् बी आखदे नेईं नेईं तूं गै बनाऽ तूं बनागी ना रुट्टी ते बड़ी टेस्ट लगदी चाह् तूं बनाऽ नीम्बू काह्वा में बड़ा शैल बनान्नीं होर नीम्बू काह्वा बनाइयै तुसें गी दस्स दि पीओ ना कदें पता लगा भाई आं नीम्बू काह्वा ते इ'यां सारे बनाई लैंदे पर में बी ते बड़ा अच्छा बनान्नी ऐं इन्ना बस मी इक ते कोप्ते बड़े टेस्ट लगदे कोप्ते में बड़े शैल बनान्नीं उस्सी केह् करना घीआ लैना थोह्ड़ा उस्सी साफ्ट करी लैना शैल लोग ते उबायल करियै करदे पर में उबायल निं करदी घीआ इ'यां गै मतलब बनाना छूरेआ ओह्दे बिच्च थोह्ड़े पनीर पाई लौ थोह्ड़े मटर मैश करियै पाने फिर उं'दे साफ्ट साफ्ट कोपते बनाने बेसन थोड़ा पाना बाकी जैदा पाना फिर ओह् कोप्ते बी बड़े टेस्ट बनदे ऐ इन्ना मजा औंदा ऐ ना खाने दा इक ते साग ढोडा बड़ा टेस्ट लगदा स'रेआं दा साग गंदलें दा साग बड़ा गै पसंद ऐ मिगी सारें गी औंदा पसंद सारे आखदे कि बड़ा गै शैल बनाए दा इन्ना शैल आ हा हा मजा आई जंदा खाने दा मेरियां स्हेलियां बी बड़ियां तारीफ करदियां अस स्हेलियां जेल्लै कट्ठियां होन्नियां ना ते माल पूड़े ओह् बी बड़े सोआद बनान्ने आं अस अस आखने आ हा हा क्या मजा ऐ मी निंम्बू दा अचार निम्बू दा अचार खट्ट मिट्ठा अचार बी बनान्नी आं निम्बू दा ते दूआ बी बनान्नी ऐं इक ते होंदा तेल वाला ते इक होंदा बिना तेल आह्ला में बिना तेल आह्ला बी बड़ा सोआद बनान्नी आं मी जैदा बिना तेल आह्ला गरगल दा अचार एह् ते मेरियां फेवरट डिशां न गरगल दा में पपीते दा अचार बी पाया पपीते दा कच्चे पपीते दा अचार कच्चे पपीते दी सब्जी बड़ी टेस्ट बनदी इक ते बाइट चने लोग बनांदे ऐ बाइट चने खाल्ली सब्जी में स ओह् निं तरी वाले निं खाल्ली बोआयल करने चने ओह्दे बिच्च प्याज टमाटर पाइयै फिर उप्पर निम्बू पाना बिच्च थोड़ा सैल्ला धनिया पाना बिच्च थोड़ा जेहा निम्बू नचोड़ी नचाड़ियै उप्पर मर्च मुर्च पाइयै गरम मसाला पाइयै बजार जाने दी जरूरत निं पौंदी असें गी अस आपूं में अपने घर के गै इन्नियां सोआद सब्जियां बनान्नी आं सारे आखदे आखदे ऐ ते भाई हां बड़ी ग'ली म्हल्ले च बी कुसै दे फंक्शन होऐ ना ते लोग आखदे आओ तुस चने भठूरे बड़े सोआद बनांदे ओ बनाओ तुस आइ्यै चने भठूरे जि'न्नै बी बनाने बनाओ तुस सारें गी बड़ा पसंद औंदा ते में बी आखनी के नेईं सारें गी औना चाहिदा सारी लेडीज गी औना चाहिदा एह् निं ऐ लोग शर्म करदे हाय नेईं अस निं बनाना सानूं शर्म आ दी एह्दे च केह् ऐ लेडीज गै बनांदी समान अगर लेडीज ने निं खाना बनाया ते होर कु'न्नै बनाना बाह्र दा की मंगोआना में अस अपने घर च फंक्शन होऐ में आपै गै बनान्नीं कुसै गी निं अस लांदे बाह्र दी लेडीज गी जेह्ड़े पैसे देने ओह् अस अपने घर सेव करने आं बस इ'यो ते मी बड़ा पसंद ऐ अम्बल ते मी जैदा पसंद ऐ